जोंनि गामिनि जे दंग' एबा नालाफोर बे फोसाबनायनि माखासे खान्थिफोर दङ जोंनाथ' जोंनि बारि उनजोंहाय मोनसे लङा दङ जाय लङाजों भारामनिफ्राय फैनाय जि दै बे दैआ जोंनि गामिनि आबाद फोथाराव रानसारजायो जोंना लङा फोसाबनायनि माखासे खान्थिफोर दङ बे जाहैबाय मा जोङो माब्लाबा दै लाबोनो थाखाय हाजोआवहाय दैखौ थेथ'नानै गामिनि मानसिफोरा ज' ज' थांलायनानै दैखौ थेबथानानै जोङो राननानै लाफैनांगौ जायो आरो बे लङाफोरा माब्लाबा सोरनिबा बारियाव माब्लाबा सोरनिबा लांगोनायाव बियो गोथेनानै थायोब्ला बेखौ जोङो ज' बयबो खौसेयै ओंखारलायनानै फोसाबानानै दैखौ थांनो हानाय राहा खालामनानै होयो आरो लोगोसे जोङो जेब्ला दैलां बोथोराव जोंना लङाया जोंनाव जानांगौ नालाय दैलां बोथोरावहाय जोङो मा सप्तासेआव खनसे खनसे ओंखारनानै जोङो बे लङाफोरखौ फोसाबनायनि राहा लायो थ' जोङो आथिखालावहाय बे लङाफोरखौ बारा नुनो मोनला अब्लाबो जोङो बेखौ एसे एसे जि जावनानै जों बेखौ गोथौ खालामनानै दै थानो हानाय जि सुबिदा बेखौ जोङो खालामो आरो बियो आरो बे नाला फोसाबनायनि खान्थि सोया जोंहा मोनसे दंबावो जोङो बे माखासे जोंनि जे बारिनि जि दाखोर दालाफोर बेखौ जोङो दैसायाव गारनो होआ गारोब्ला जोङो जोंनि दैसानि जि दै बोहैनाय बे दै बोहैनायनि जि खारथाइ बे खारथाइआ खम जानो बेनिखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे बैसागोनि आगोल आगोल जोङो बे लङाखौ फोसाबना लायो आरो बेवहाय गासिबो ओंखारनांगौ जायो न'खरफ्रामबो गामि न'खरफ्रामबो जों बेखौहाय फोसाबनानै लायो जिहेतु जोङो बे दैनि बे दैनि मददआवनो एबा हेफाजाबावनो जोङो आबाद फोथारावहाय जों आबाद खालामनो मोननो हायो आरो लोगोसे जोङो जोंंनि जि जोमफोरखौ सुनो हायो बेबायदिनो थोरसि लथाफोरखौ जोङो दै खावखांनानै सुनो हायो दुगैनो हायो बे जायो ना ओंखायनो जोङो जोंनि बे हाजोआरि ओनसोलनि जि मानसिफोरा बे लङाखौ जेब्लायबो फोसाबबाय थायो बिदिनोसै बे आंनि लङा फोसाबनायनायनि जि खान्थि बियो बेनोसै